बर' रावआ बे ओनसोलनि गुबुन गुबुन रावजों ओरैबायदि सोमोन्दो दं जाहाथे बांगाल बांला बुंग्रा सुबुंफोराबो जाहाथे जोंनि बर' रावखौ बुंनो रोङो सानैसोआ आरो बेबायदियैनो जों बर'आबो गुबुन गुबुन हारिनि रावखौ बुङो बेबायदिनो जों बर' बांला सोमोन्दो दं आरोबाव जोंहा बेबायदियैनो गाव गावखौ बा गाव गावनि रावखौ मिन्थिहोनो थाखाय बा मिन्थिनो थाखाय गुबुन गुबुन राव बाहायनाय जायो आरो गुबुन गुबुननि रावखौबो सोलोंनानै लानाय जायो